आयज मोबायलाचे आमकां खूब दुश्परिणाम दिसूंक लागल्यात म्हाका दिसता मोबायल हो म्हणल्यार एक रोगूच ह्या मोबायलाक लागून आमची सगळीं पिळगी बरबाद जावपाक लागल्या तातूंत तातूंत सगळीं भुरगीं तर ह्या मोबायलाकच आसतात तांचेर ह्या मोबायलाक लागून तांच्या मनाचेर शरिराचेर सगळ्याचेरच परिणाम जाता हें जे जे एप आयल्यात मोबायलांत ते पळोवन तर सगळीं भुरग्यां चोरी खून हें करपाक शिकल्यात भुरग्याचें अभ्यासा कडेन दुर्लक्ष जावपाक लागलां सगळ्याचें आमचें नातें पयस जावपाक लागलां कोण मेलो जालो जाल्यार आमी पयलें तांचें घरा कडेन वचून तांकां खबर घेतालें पूण आता हीं सगळीं मेसेजींतल्यानच जावपाक लागलां हाजेर ह्या मोबायलाचो सैमाचेर बी परिणाम जावपाक लागलां झाडांचेर बी जावपाक लागलां आयज एक ल्हान भुरगें जेवना जाल्यार ताका आवय बापूय मोबायल दितात आनी ते मोबायल पळोवन जेवता हाजो त्या भुरग्याचेर कितलो परिणाम जाता हो तांकां खबर आसना त्या भुरग्याचेर शरिराचेर मेंदूचेर सतत सगळ्यांचेरच परिणाम जाता आयज सगळीं भुरग्यां दिसभर मोबायल घेवन बशिल्ली आसतात रातीन बारा एक पसून ह्या मोबायलाकूच आसता तुमी खंय वचात पळयात बसी वचात रोडार बाजारांत सगल्या कडेन मोबायल कोणूच खंयच्या ऑफिसांत गेल्या तेय बी सगळें मोबायलाकूच आसता आमकां दिसता हे मोबायल म्हळ्यार सामको एक रोग हो